भुरगेंपण हें मनशाल्या आयुश्यातलें खूब खास आसता म्हज्या भुरगेपणांतल्यो कांय मॅमरीज ज्यो आसा त्यो म्हज्या मामागेर आजयेगेर काडिल्ल्यो हांव बेतालबाटी म्हज्या आजयेगेर रावपाक वतालें सुटयां दिसानी रावपाक वतालें थंय म्हजी मामी मामा म्हाका खूब येवकार दितालीं म्हजी खूब काळजी घेतालीं म्हजी आजीय थंय आसताली म्हाका खूब बरें दिसतालें त्या भायर म्हजे बरोबर म्हजे बापोल भाव कजन्स थंय आसताले मावसो भाव मामेभाव थंय आसताले तांचे बरोबर हांव विडियो गेम्स खेळटालें सायकलिचेर भोंवपाक वतालें आनी एक ल्हानशें घर बांदतालें आमच्या घरा भायर मामाल्या घरा भायर थंय घर बांदतालीं आनी थंय अशें दुकान शें करतालीं आनी अशीं खेळटालीं ल्हानपणांत त्यो यादी खूब सुंदर आशिल्ल्यो मामी म्हजी म्हाका बरें बरें जेवण करून वाडटाली ती थंय खुटी च्या करताली मदले काळार पिवपाक खावपाक इडली मसाला डोसा करताली मागीर जेवणाक नुस्त्याचें बरें जेवण करताली आनी खूब काळजी घेताली म्हज्या आज्याचो पसरो आशिल्लो थंय आमी आजो कसो पसऱ्यार वावुरता तें आमी पळयतालीं म्हजे मामाय बी तांकां हातभार लायताले तागेले पसऱ्या वयले कामांक आनी मागीर सांजचीं आमी वेळेर वतालीं बेतलबाटी बिचाचेर आमी वतालीं थंय वचून आमी खेळटालीं आमी मातयेचे बारिकशे बंगले बांदतालीं आनी थंय मागीर आमकां थंय भोंवतणी कांय अशे सुणे मेळटाले त्या सुण्या बरोबर आमी वेळ घालयतालीं खावपाक बिस्कीट घालतालीं वाटेर थंय गांवान काम करपी लोक आमकां मेळटाले ते लोक आमकां विचारताले तुमी खंयच्यान आयल्यांत वाटेर फॉरेनर लोक मेळटाले आमकां तांकां आमी हात दाखयतालीं अशे तरेन खूब सुंदर दीस हांवे म्हज्या आजेगेर घालयल्यात अश्यो ह्यो यादी ज्यो आसा त्यो खूब मनां भितर उरतात त्यो तुका व्हड जावपाक मजत करतात आजी ही खूब मोगाची मायेस्त मनीस आसता तुजे खातीर ती सदांच तुजे विचार करता तुज्या खातीर मागता देवा लागीं ती मागता तुजें बरें जावचें म्हणून सो हांव खूब भाग्यवान की म्हाका म्हजी आजी आजो मामा मामी म्हजे बरोबर तीं आसात तीं सदांच म्हजे बद्दल विचार करतात आनी म्हजें बरें जावचें अशें तांकां दिसता अशें म्हज्या काळजां भितर हें बेतलबाटी शार बेतलबाटी गांव जो आसा गोंयात सालसेत ह्या तालुक्यांत आसा तो खूब म्हज्या मनाच्या लागीं आसा अशें सुंदर मॅमरीज म्हज्यो आसा भुरगेपणांतल्यो यादी आसात ज्यो कोण तुजे कडल्यान काडून घेवपाक शकना त्यो आमी केल्ल्यो आसा भुरगेपणांत जे तूं खेळ खेळ्ळां तुवें जें तुवें ट्रिप्स केल्या तुज्या भावंडा बरोबर त्यो सदांच याद उरतात आज आमी थंय वचत जाल्यार प्रत्येक जाण बिजी जाला प्रत्येक जाण आपणाल्या कामान बिजी जाला पूण खूब फावट आनी प्रत्येक फावट आपल्या बरोबर ह्यो यादी आसतात अशे तरेन सुंदर घालयिल्लें बेतलबाटिचे दीस बेतलबाटी हो एक बारीकसो गांव आनी थंय अशे बरे झाडां पेडां माड रस्त्याच्या दोनूय वटच्यान आनी थंयच्यान सायकली वयल्यान वतना थंय बिचाचेर वतना दर्यावेळेर वतना अशें खूब अशें थंड वारें मारप ह्यो अश्यो सुंदर यादी जागृत जातात आनी परतय थंय वचीन दिसता आनी थंय वतातय बी आमी पूण भुरगेपणांतलें जें पळय मजा केल्ली ती आज ना भुरगेपणांत मजा केल्ली ती वेगळीच आशिल्ली आज आमी खूब बिजी जाल्यांत भुरगेपणांत आमकां कसलेंच टॅन्शन नासतालें कसलेंच आमकां तकलेक ताण नाशिल्लो सो तेन्ना तेन्नाची गजाल वेगळी आशिल्ली सो भुरगेपण परत जियोवचें अशें प्रत्येकाक दिसता आनी म्हाकाय तशेंच दिसता बेतलबाटी शार हो खयींय गेल्यार हांव केन्नाय विसरपा ना तो सगळ्यां परस सुंदर गांव म्हज्या खातीर कित्याक हांवे थंय खूब वेळ घालयला थंय हांव खेळ्ळां थंय हांव व्हडलें जालां दर सुटयांनी हांव थंय धांवन धांवन मामागेर वतालें सुटी पडली दिवाळेची सुटी पडली चवथिची सुद्दां धाकटीशी सुटी मेळ्ळी कांय हांव धांव मारून थंय वतालें कारण म्हाका थंय खबर आशिल्लें म्हजी भावंडा येवपाचीं आसा आनी मागीर आमी मेळून थंय मजा करपाची आसा थंय मामी म्हाका वाट पळयता ती आपयता तूं सुटी पडलें की यो गो म्हणून अशें म्हणून हांव थंय बेगीबेगीन वतालें आनी मागीर थंयच्यान परत येतना म्हाका वायट दिसतालें की म्हाका आतां परत घरा येवपा जाय बेतलबाटी म्हाका आनी रावपा मेळना अशें कितलिशींच वर्सां हांवे तरनाटें जाय सर म्हाका अशें चान्स मेळ्ळो अशी संद म्हाका मेळ्ळी थंय वचपाक रावपाक आनी मजा करपाक आनी त्यो यादी ज्यो आसा त्यो खूब सुंदर आसा त्यो खूब अद्वित्तीय आसा त्या यादीं परस आनी कांयच खास ना आयुश्यांत कारण ल्हानपणांत जें तूं वावुरता जें तूं खेळटा तूं नवें नवें शिकता तें तुज्या भावंडा बरोबर तीं तुका समजून घेतात तुजीं मनशां तुज्या बरोबर आसता तीं तुजी काळजी घेतात तुका तेन्ना कांयच कांयच तकलेक ताण आसना अशे सुंदर दीस हांवे बेतलबाटी घालयल्यात